हलो जय झूलेलाल भेण ॿुधायो अचो अचो वेलकम तव्हां इलाही टाइम खां पोइ आया अयो भेण मूं ॾाहुं सुभाणे ई नवां पार्सल लथा आहिनि त जेकी रिक्वायरमेंट हुजे ॿुधायो जी जी अचो अचो वेलकम अचो भेण ॾिसो हिन में टे कलर आया आहिनि हिन ड्रेस में ॿीं आइटम साम्हूं लॻियुल अथव हीअ बि मां तव्हांखे ॾेखारियां थो हिन में ॿीं टे चारि कलर आया आहिनि इलाही सुठी आइटम आहे

ॿीं आइटम हिकिड़ी इहा ॾिसो तव्हां ऑकेशनल में शादी जी जी ॾिसो ई हिकु तव्हांजे घर में शादी अथव न तव्हांजे धीअ जी शादी हुन हिसाबु सां मां तव्हांखे ॾिखारियां थो ॾिसो हीअ आएटम बि सुठी अथव इलाही हाणे हिन जो ट्रेंड हले थो इहा आइटम जाम सुठी थी हले ऐं तव्हांजे घर में शादी आहे सुठी बि लॻंदुव कलर जी गेरंटी ईंदी भेण कलर हिकदमि कपिड़ो कोटनि ईंदो कपिड़ो कलर जी गेरंटी ईंदी कपिड़ो हिकदमि सुठो ईंदो जी जी शेरवानिनि में बि इलाही वेराएटी आहे जेंट्स लाइ ॿारनि जे लाइ बि इलाही वेराएटी आहे तव्हांजी सॼी फेमिली जी शोपिंग असांजे हितां थी वेंदी इलाही सुठो कलेक्शन हाणे आयो आहे हा वठी अचोनि जेंट्स खे बि वठी अचो इलाही सुठो कलेक्शन आयो आहे छोकरीअ लाइ बि चनिया चोलीअ में पोइ शादीअ खां पोइ जेके ड्रेसूं पाएबियूं आहिनि हू बि ड्रेसुनि में इलाही सुठो कलेक्शन आयो आहे चोलियुनि में बि इलाही सुठी वेराएटी आई आहे तव्हां दीदीअ खे वठी अचो मां जेको कलेक्शन आयो आहे सभु ॾेखारियांव थो ॿारनि जे लाइ बि इलाही सुठो कलेक्शन आयो आहे और जेंट्स लाइ बि इलाही सुठो कलेक्शन आयो आहे जेको तव्हांखे खपे जेकी बि तव्हांजी परचेसिंग हुजे ॾाढो सुठो कलेक्शन आयो आहे तव्हां जेको चयो तव्हांखे सभु ॾेखारियां थो मां ॾियणु वठण लाइ बि कपिड़ो खपेव न त हुन में बि जाम वेराएटी आई आहे उहो बि मां तव्हांखे ॾेखारियां थो इहो बि ॾिसो ॾिसो इहा आइटम इलाही सुठी आहे हिनजो रेंज बि घटि आहे कपिड़ो बि सुठो आहे हुनजे हिसाबु सां इहा शइ जाम सुठी आहे हा इहा आइटम इलाही सुठी आहे हिनजो प्राइस बि घटि आहे आइटम बि सुठी आहे जी तव्हां भली भैया खेनि बि वठी अचोनि ॾाढो सुठो कलेक्शन आयो आहे जेंट्स लाइ बि शेरवानियुनि में जी

जाम सुठो कलेक्शन आयो आहे तव्हां भैया खे बि वठी अचोनि हा तव्हांखे ॾियणु वठण में बि घटि वारा बि जेन्स में बि खपनि या लेडिस में बि खपनि ॿारनि में बि खपनि त जाम सुठी वेराएटी आईं आहे तव्हां हिक दफ़ो फेमिलीअ खे वठी अचो मां सॼो कलेक्शन तव्हांखे ॾेखारियांव थो अञा मां तव्हांखे सेंपल पिस ॾेखारिया आहिनि तव्हां फेमिली वारनि खे भले हिक दफ़ो वठी अचोनि ॾाढो सुठो कलेक्शन आयो आहे असांजी शॉप ते जी जी बिल्कुलु जय झूलेलाल